जेह्ड़ियां गड्डियां न जां फ्ही ट्रैनां न ओह् साढ़ी जिंदगी च बड़ियां बड़ियां गै जरूरी न कुदै बी जाना होऐ चाहे इक जगा दा दुऐ जगा जाना होऐ जां फ्ही इक जगा दा इक स्टेट चा दुई स्टेट च जाना होऐ एह् बड़ा जरूरी ऐ असें बी अगर कुदै बी जाना होऐ ते ओह् जरूरी ऐ ते पैह्लें पैह्लें केह् हा ट्रैनां नेहियां ते और केह् हा एह् जेह्ड़ियां इलैक्टरिकल रिक्शा चलेदे एह् नि हैन पैह्ले जेह्ड़ा इ'यां इ'यां आनलाईन ओह् मंगाई ओड़दे केह् आक्खदे गड्डी गुड्डी मंगाई ओड़दे ओह् बी नेहियां पैह्लें अजकल्ल ते बड़ियां सारियां नमियां चीजां आई दियां जेह्ड़ियां पैह्ले नेहियां हां वा ठीक ऐ जि'यां जि'यां एह् सारा किश बधा दा ते उ'आं उ'आं जिंदगी बी आसान होआ दी ते शैल ऐ एह् सारा किश